औ आं दानस्लायखांबाय गुगोलावनो नायनाय जानाय जादों फिसालानि हम अवार्कनि थाखाय एकदम गोरामोन नालाय माबाया अवार्दसा ओंखायनो नागिरनाय जाबाय गुगोलावनो हायैनि थाखाय गुगोलनिफ्राय मोननो हादों बेनि एखे माबाखौ अवार्दसखौ बर'निफ्राय इंलिस नागिरनाय जादोंमोन आमफाय मोजां मोननाय जादों ओंखायनो मोजां मोनदों अखमबा हिन्दिनिफ्रायबो ट्रेन्सलेसन खालायनाय जायो अवार्दसफ्रा गुगोलावनो नागिरनाय जायो हायैखौ गोराद्राय जाबा मिनिंफ्रा एखनबा आलदा आलदा जायो नालाय अवार्दसा बेनि थाखायनो गगोलावनो जों नागिरो बर' हख इंलिस हख बिदिना ट्रेन्सलेसन नागिरनाय जायो एनसारखौ ओमफाय मोननो हादों मोजां मोनदों मोननानै गुगोलावनो मोनजोबनायानो जायो आरो हायैखौ अवार्दसफोरखौ फिसालानि हम अवार्कनि लिरनो हानाय जादों आरो गुगोलावनो नागिरनानै मोजां मोनदों गुगोलखौ ओमफ्राय